हैलो हेलो मैम मैं कोठारी शोरूम से बोल रही हूँ मैम हमारी दुकान पर हम हाथ से बनाए हुए खिलौने और दीवार के लिए सजावट की चीज़ें बेचते हैं क्या आपको लगती हैं इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो मैम आपको क्या चाहिए खिलौना में आपको क्या लगता है बच्चों लिए टेडी बियर वगैरह तो टेडी बियर की साइज आपको क्या चाहिए छोटी या बड़ी ठीक है तो आप हमें हम हंड्रेड रूपीस का सु सबसे मिनी साइज़ आएगा और टू फिफ्टी में आपको उससे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और इसी तरीके से बढ़ेगा तो साइज़ पर प्राइस भी बढ़ती जाएगी ओके और दीवार के लिए आपको क्या चाहिए ठीक है तो मैम पर पीस आपको एट्टी रूपीस का पड़ेगा तो ठीक है मैम आप हमें आपका एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिएगा और बाकी आपको डिलीवरी मिल जाएगी तो आप कैश पेमेंट करेंगी या ऑनलाइन ठीक है मैम आपको उसपर डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा जो कि हम नहीं देते हैं हाँ वह डिलीवरी चार्जेस आप ही को देना होगा क्योंकि हम यहाँ से डिलीवर करेंगे तो हमारी तरफ़ से तो लग जाएगा पर आपकी तरफ़ से आपको देना होगा वह हम ऑर्डर शिपिंग करेंगे तब आपको एक कॉल करके बता देंगे ठीक है मैम थैंक यू ओके थैंक यू मैम